सचु त बिठो नच हिकु सूफ़ु खाइण सां डॉक्टर जी ज़रूरत पवंदी कोन्हे मूंखे ॾाढो गर्व आहे त मां सिंधी परिवार में जनमु वरितो आहे जंहिं करे मुंहिंजी ॿोली सिंधी आहे मां ॾाढो गर्व महसूसु कयां थो की मुंहिंजी ॿोली सिंधी आहे सभिनी खां अवलि मुंहिंजी ॿोली सिंधीअ में सिंधु असांजे झूलेलाल साईंअ सां गॾु असांजी ॿोली चई वेंदी आहे चेटी चंड जे महोत्सव में असांजी ॿोली ॾाढी वाख़ाव महसूसु कंदा आहियूं असां सिंधी हिकु महिल मिली मेलो मचाईंदा आहियूं इन करे मूंखे गर्व आहे त असांजो नालो झूलेलाल भॻवान सां गॾु लिखियो वेंदो आहे हिन करे सचु सिंधी ॿोलीअ ते मूंखे गर्व आहे